اپنے اگلے آنے والے چند برسوں کی ذاتی زندگی پر تکنیکی رجحانات یا اخبارات کا سب سے زیادہ اثر اثر سماج پر پڑے گا اور سب سے زیادہ اگلے آنے والے سمے میں اے آئی روبوٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے جس سے دنیا میں تکنیکی تکنیک بڑھ جائے گی اور اس سے زیادہ سے زیادہ طریقے سے اچھی سے اچھی اچھے سے اچھی تکنیک میں جا سکتے ہیں جیسے آنے والے سمے میں آنے والے سمے میں زیادہ سے زیادہ طریقے سے دیش کی دیش کو انتی بھی ہو جائے گا جیسے اے آئی اے آئی اے آئی کے اپنے فیوچر کا ہم اپنے فیوچر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ اخراجات کو بھی اپنے چند برسوں میں چند برسوں میں چند برسوں میں اپنے پیڑھی کو اپنے اگلے آنے والی پیڑھی کو بھی ذاتی زندگی پر ذاتی زندگی میں آنے والے پیڑھی کو بھی پیڑھی کو بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم زیادہ بجلی بجلی کا اپیوگ کرتے ہیں تو اپنے آنے والے اگلے ذاتی زندگی پر بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم فیوچر میں ہمارے دیش کو انتی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ طریقے سے ہمارے دیش میں تکنیک بڑھے گی آنے والے سمے میں ہم کوئلے کا آنے والے سمے میں بجلی والے کال میں چلے جا سکتے ہیں جیسے کوئلہ ختم ہونے ہونے کو ہونے کو ہے جس سے زیادہ سے زیادہ طریقے سے وکست ہو سکتے ہیں